जोंना दैया मोजाङानो गखायो होमबाबो फिल्टार खालामनानै लोङो आरो गामियाव थाङोबा गामिनिखौ फिल्टार खालामनांगौ जायो दैया जोंना आयरन दङ आरो खाथि खालानाबो बयनाबो आयरन दंजोबो बयबो फिल्टार खालामनानै लोङो बे फिल्टार खालामनानै लोङाबा बायसान्सनि माबा मोनसे बेमार थेमार जानायनि सानसेस थायो बिनिखायनो फिल्टार खालामनानैनो लोंजोबो बयबो गामियाव